जोंनि गामि ओनसोलाव पुलिसफोरा गासैखौबो मोजाङै सामब्लायनानै दङ गोबां गामि ओनसोलाव जानाय सिखाव दाखाय्ट आरो गोबां गथ'फोरनि जुवा गेलेनाय आरो जौ लोंनाय बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव पुलिसफोरानो सामलायगासिनो दङ आरो बेफोरखौ होबथागासिनो दङ पुलिसफोरनि गेजेरजों गामिया रैखाथि मोनो आरो बिसोर पुलिसफोरखौ जों मानिनानै थानायाबो मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो मोजां फरिबेसखौ लुबैयो आरो बिसोरो नायो गोबां जोंनि गामि ओनसोलावहाय दिनैसिम लोंनाय जानाय जुवाफोरजों गोदोनानै दङ बेफोरखौ पुलिसफोरा नायगासिनो दङ आरो नोगोरावबो बेफोरबायदिया गोबां सोलिगासिनो दङ नोगोरावबो बिदिनो जानाय लोंनाय बायदिसिना गासैबो खुला खुलि जाजोबनायनि थाखायनो नोगोरावहायो मानसिफोरा गाज्रि जालांनो हमबाय बेफोरखौ रैखाथि खालामनांगौआ जोंनि बिबान आरो पुलिसफोरनि बिबान आरो गोबां रैखाथि खालामनाय गथ'फोरखौहाय न'आव दोननाय आरो मोजां गियान होनाय बेफोरो न'खरनि बिमा बिफानि सायाव सोनारो मानो होननानै बुङोब्ला पुलिसफोराल' गासैखौबो नायजोबनो हाया बिमा बिफानिबो गोनांथि दङ बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'खौ मोजाङै बुजायोब्ला आरो मोजाङै गियान होयोब्ला बियो सानसे समाव सासे मोजां गथ' जानानै फैनो हागोन